जेना हमरा सभकेँ पहिलका जे अवस्था बीतल हर तरहक तकलीफ छलै खेती गृहस्थीमे रहै बला लोककेँ बरखा पड़ैत छलै आ ओ बादल गरजै होइत छलै देहे पर खसि पड़त एक दिन एहनो भेल जे बड़का बड़का पत्थर खसैत मेघ गरजैत डरसँ खसि पड़लहुँ आब की करब हे भगवान अहीँटा रक्षा कऽ सकैत छियै कहुना जीबैत घर पर जायब अबैत अबैत अबैत एकटा गाछ तर गेलहुँ ओहि कालमे तूफानो उठलै बड्ड जोर से आ पत्थरो खसलै आ बिजली जे तड़कलै तड़का ताहि से बुझि पड़ल जे आब देह पर खसि पड़त बेहोश भऽ गेलहुँ एमहर जाढ़से से थरथराइत एमहर घरक दूरी छल ताहिमे कोनो तरहेँ भगवान भगवान करैत अपन घर पर एलहुँ तेकर बादमे जानकऽ रक्षा भेल ओहि दिन भेल जे आब नहि बाँचब एहि गरीबीके वजह से हमरा लगमे कोनो सहारा नहि छल नहि छत्ता छल नहि लाठी छल जे उचित रहबाके चाही गृहस्थके से लाठियो ओहि दिन बिसरि गेल रहियै एहिना खेत देखैले गेल रही बाधमे जखन आइरक कातमे गेलहुँ तऽ एकटा साँपोके दर्शन भेल भगलहुँ जी जान लऽ कऽ ओहि से तऽ बचि गेलहुँ आ तूफान उठले रहै मेघ लगले रहै आधा रस्ता अबैत अबैतमे हमरा ओ पछारि देलक पानि पाथर आ ओ तड़का बिजलीके जे तड़कलै डर से खसियो पड़लहुँ तैयो भगवान भगवान करैत कोना कोना जायब घर पर हे भगवान आब जानक रक्षा करू एवम प्रकारेण किछु होश जखन भेल तऽ लटपटाइत दौड़ैत भगैत घर पर एलहुँ थरथराइत रही तखन जे घरमे ओ सुजनी छल कहैत छै जे धोतीके साड़ीके सिअल बला ओढ़ना कतहुँ से आनी ओढ़ना तऽ छल नहि पाइ कऽ तऽ आमदनी नहि छल तऽ ओढ़ना शौल कम्बल कतहुँ से आनितहुँ तऽ ओ चेथरी ओढ़िके जाढ़के सम्पन्न केलहुंँ तखन जान बाँचल